हालके भारतके अर्थव्यवस्थाके विकासके मुख्य बिन्दू अगर देखल जाइ तऽ एहिमे सरकारके एकटा सही सोच अछि जे हर जन तक ई विकासके एकटा घोड़ा दौड़ै आओर सब विकासके रास्तापर आगू बढ़ै आओर एहिमे सबसँ हमसब जेकि पहिने नहि छल जेनाकि इंटरनेट बैंकिंग डिजिटल पेमेंटसँ आइ हमरा देशेमे नहि बल्कि विदेशोमे ई हमरा सभक डिजिटल पेमेंट कऽ कारण हमरा सभक खूब नाम भेल अछि आओर हमसब अहि क्रममे बहुत आगू बढ़लहुँ आओर अहिमे एकटा सका सरकारके एकटा सकारात्मक कदमके सराहना करैत छियनि जे अइ चीजके ओ बढ़ावा देलखिन हँ वर्तमान सरकारके अइ चीजके योगदान हम दैत छियनि आओर लेकिन अइमे किछु चीज एहनो छै विकासके बढ़ैके कारण अगर हमर मुनाफाके अगर देखल जाय तऽ किछु जेनाकि बैंकिंग सुविधा अहाँके बढ़बो कयल तऽ किछु अहिमे हमरा किछु दिक्कतो लागैये जेनाकि आइ हर हाथमे एकटा मोबाइलके लोकके एकटा आदत आओर एकटा जरूरी जीवनके एकटा हिस्सा बनि चुकल छै आओर तेहन चीजपर अहाँ एकटा जेबपर डाको कहि सकै छियै जे लोक कहै छथिन जे अहाँ मैयाके बापके सेवा करियौ बहुतके घरमे एहन वृद्ध माता पिता छथिन जिनका हाथमे एकटा एकदम सादा डिब्बावला फोन छै आओर ओहो अठ्ठाइसवा दिन अपने आप बन्द भऽ जाइ छै आओर ओ वृद्ध जन बुझि तक नहि पाबै छथिन जे ई हमर खतम भेल किआ भेलै किआ नहि फोन आबै छै आओर हुनकर समयके अहि सरकारके अइ क्रमके द्वारा या अइ कम्पनीके जकर भी अहाँ दोष देबै हुनका वजहसँ ओकरा दस दरवाजा जाय पड़ै छै जे अहाँ देखियौ ई किआ बन्द भेलै तऽ ई एगो असुविधो अछि